औ औ औ नांदों दस हाजारफोरनिथ' दङ दोंनाया ओमफ्राय बाजेटखौ बाङाय बारायबा मोजां मोनगोन आरो पक' रियेलमि भिभ'फोर मोजां जायो बेफोरो दस हाजारसोनि दङ दंनाया दङ बै पक' दङ रियेलमिफोर दङ पक' बै सि थ्रि औ सि थ्रि केमेराफोराथ' फ्रायसनि हिसाबै मोजांआनो प्रसेस'रफोराबो मोजांआनो नोङो गेमबो गेलेजागोन आरो मोजांआनो

फारफ'रमेन्सआबो मोजांआनो औ औ मोजांआनो चारजारआ थारटिथ्रि वाट मोजां एक घन्टा दस मिनिटफोरावनो फुल चारजिं जाजोबो आरो केमेरायाथ' मोजांआनो आरो ओमफ्राय

औ मोनगोन भिभ' बेफोरो मोजां जायो केमेराया मोजां जायो ओमफ्राय फैना भिभ'नि औ दस हाजार माने बाहाय बाजेटखौ बाहाय बारायबा मोजां मोनगोन आरो भिभ'निया केमेराफोरा मोजां जायो ना दस हाजारनिफ्राय दुइ हाजारसोफोर बारायबा बिराद मोजांफोर मोनो आरो केमेराबो दिसप्लेफोराबो मोजां जायो भिभ'निया रियेलमिफोर बायनो हागोन खमाव दस हाजारनि सिङाव मोनो बेफोरो

दखानाथ' मोनायाव दसथासिमल'सो खुलिगोन औ जागोन जागोन औ औ औ नायफैनो हागोन दे दे